पशु को खिलाने हम लोग उपयोग करते है घास जैसे कही घास फरा है तो उसको हम लोग काट कर लेट है उसको हम लोग छोटा छोटा मशीन में मशीन में डाल कर मशीन चालूकर कर जब वो कट जाता है छोटा छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग भैंस को खिलाने में उपयोग करते है या तो जब चरी उरी हम लोग खेत में बोते है वो चरी उरी हम लोग काटते है तो काटने के बाद उसको हम लोग खिला देते है जैसे चरी घास उस यही सब उपयोग होता है और वो जैसे कि मटर का भूसी हुआ जिसको चोकर चोकर हुआ पशु आहार हुआ ये सब दुकान से हम लोग लाते है उसको हम लोग खिलाते है पशुओं को और ये जो आता है मटर भूसी और बहुत मतलब इसी तरीके से बहुत ही बहुत आता है तो उसको हम लोग उपयोग करते है अधिक हम लोग घास का ही उपयोग करते है और वो चरी का उपयोग करते है जैसे कि धान का जो पोरा रहता है उसको हम लोग मशीन से कटवाकर उसको खिलाते है गेहूँ का निकलता है पूरा तो उसको हम लोग गेहूँ का भूसा उसको हम लोग खिलाते है बढ़िया से तो इसी तरीके से हम लोग के पशु अच्छे से दूध देती है और स्वस्थ रहती है यही सब खाकर